आं ओंख्रि संनाया जाहैबाय दाउ बेदर बा बोरमा बेदरफोरखौ आङो मस्ला मस्लि देनानै लाखाबाय सामब्राम हाबाय आरो लगायबाय आरो साराय फुदुंनानै थाव होबाय थावखौ गोहोनानै आं सेरबाय संबाय बेनिफ्राय मोजां जाबाय आंनि न'खरनि मानसिफोराबो गासैबो आं संनायखौ मोजां मोनखायो आरो आलासि दुमसि फैनायफ्राबो गासैबो मोजां मोनो आरो ओंखाम संनाय माबायदि सङो सोरबा गेफे सङो सोरबा गोथां सङो आं मोजाङैनो सङो मोजाङैनो मोजां मोनजोबो गासैबो आरो गासैबो हामजायो मोजां मोनो आंनि मावनाय दांनाय गासैबो मोजां मोनो संनाय खावनाय गासैबो मैगंफोर सङोबा लाब्रा लुब्रा सङोबा लाब्राफोरखौ सुनानै लाखाबाय संबाय जेबो होला थाव आरि होनानैनो जेबो बानलु आरि सामब्राम आरि सेरालासिनो ओरैनो सङो बेखौ मोजां मोनजोबो आरो जों बेनो आरो जों मावनानै जानायनि माबाया सङै खावै जानाय खार'नानो बेनो आरो दा जोंनि फिसा फिसौ गासैबो जोंनि आंनि संनाय खावनायखौ गासैबो मोजां मोनजोबो जेखौ जानो लुबैदों आं बेखौ संनानै होयो बायनानै संनानै जाहोयो मोजां मोनो दा बेनो आरो